खेढां मिकी जैदातर जदूं निक्का होंदा तां मिकी जैदातर गुल्ली डंडा पसंद हा गुल्ली डंडा खेढदे हे घरा लेईया निं इक गुल्ली घड़ियै लेआनी ते डंडा कवा जां बंजा दिक्खना ते लेई आना वस्तै पाईयै ते डंडा कुतै छपालुना स्कूलै कछ कुतै झुडियैं च ते जिस बेल्लै अद्धी छुटटी होऐ जिसलै अद्धी छुटटी होऐ ते बस असें लग्गी पौना खेलना उत्थैं उत्थैं जित्थै अस स्कूल पढ़दे होंदे हे उत्थैं इक कब्रेस्तान हा ते कब्रेस्तान दे कछ खेढदे होंदे हे ईदगाह ही इक ईदगाह खेढना असें फ्ही कब्रेस्तान तगर मतलव साढ़ी गुल्ली जंदी ही ते फ्ही बांटे खेलदे रेह् कदें बाटें कदें गुल्ली डंडा ते खो खो बी खेढे दा खो खो इन्नी जैदा निं खेढी पकड़न पड़काई होर केह् खेढदे हे माराज बैट बाल बी खेढदे हे बा बैट बाल खेढने आस्तै जगह् साढ़ी जगह थुह्ड़ी घट ही ते हून बैट बाल बी खेढदे हे ते होर हून जदों बड्डे होऐ ते तां हून बालीबाल बी खेढदे किश जागत बालीबाल खेढदे हे उत्थैं चोगान ऐ इक साढ़े ग्रां ते उत्थैं बालीबाल दा नैट लादा ते शामी लै जिन्ने बी लोक न मतलव जवान मुड़े न उत्थैं खेलदे और और बी बड़ियां खेढां मतलव खेट्ट लानी खेट्ट मारनी केह् आखदे बडलै बडलै उट्ठिये इ'यै हे होर कोई बड्डियां खेढां जेह्कियां नेहियां आंदियां हां जियां बचपन च होंदियां जेह्कियां नार्मल खेढां बस उ'यैं खेढियां असें ते गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा जिसलै मतलव इक गल्ल ही उस कन्नै लगदी बड़ी ही ते गुल्ली अगर घुमकियै आवा दी ते असें हत्थैं ने पकड़ने कोशट कीती तां होई सकदा हत्थें लीक पाईयै जंदी ही फ्ही ओह् ते बाकि बैट बाल तां बैट बाल दा एह् हा के बैट बाल इक तां मैंह्गा बैट ग्रां थोंह्दा नेहा साढ़े ते बाल बी मैंह्गी होंदी ही अगर गोआची आ तां फ्ही इ'यै ऐ के अगर जिसलै तुस पंज दस मुड़े द'ऊं द'ऊं रपे पाईयै जां पंज पंज रपे पाईयै इक बाल खरीदो तां उ'यां तुस खेल्ली सकदे ते गुल्ली डंडा केह् ऐ गुल्ली डंडा ते मोफ्त दा केह् आखदे डंडा इक घड़ियै लेआओ घरा ते इक गुल्ली ते बस ते बाकि कैच कैच बाल होऐ तां कैच कैच खेलना इक दुए छंडियै बाल देना कैच कैच खेलना ओह् बी होर बांटे होर माराज पींगा लानियां बूह्टे झिगड़ियां पींगा लानियां रस्सा लाईयै ते रस्सा नेईं होऐ तां तार लोहे तार कुदियां दिखनी ते जां गजर गुजर होंदी ही गजर बकरियां छछु दी जेह्ड़ी ओह् बनदी ही रस्सा बनदा उसदा उस कन्नै फही पींगा लानियां ते बचपन माराज बचपन दियां गल्लां बचपन होंदा गै सनैह्रा ते बचपन च जिस जेह्का खेलेआ निं ते फ्ही उस केह् कीता जिंदगी च आ'ऊं समझना कि बड़ा जरुरी ऐ